आङो सिगां फरायसालिआव फरायनाय समाव आखिनायखौ सोलोंदोंमोन जेरै मुदुमफुल आखिनाय थाइजौ आखिनाय जोगोनाद फिथाइ आखिनाय साथा आखिनाय मैदेर आखिनाय गराइ आखिनाय दाउ आखिनाय दा बेफोर आरिमुनि गेजेरजों आं आखिनायखौ मोजां मोननाय हिसाबै जाहाथे बे आरिमुआ आरिमु फोरा थांनानै थायो दा बे सावगारि आखिनायनि गेजेरजों जाहाथे आंनि इयुना गोजों जायो आरो आंनि केरियार दानायनि थाखाय आहा मिजिं दंमोन जेफ्रा नाखि कलेज लेभेलफ्राव फरायहैयोबा आरिमु बिथिङाव जेरै फाइन आर्टस मिउजिक फाइन आर्ट्स कलेजफ्रावबो जोङो नुनो मोनदोंमोन दा बिनिखायनो माखासे दंफानि मोजां मोजां बानायनाय दा बेफोरनि सावगारि आखिनायनि गेजेरजों आंहा इयुनाव मिजिं थिनाय दं जे बे आरिमुनि गेजेरजों जाहाथे गोजौ फारसे दावगा लांनो हायो आरो गावनि केरियार आबो जालांगोन बेजोंनो आं बेखौ मिजिं थिनानैनो आङो आं बेखौ मोजां मोनो हिसाबै आङो बे आखिनाय हाबाफारिखौ आं गुदि फरायसालिनिफ्रायनो जागाय जेनदोंमोन